हा रमेश मिठाईअ वारा ॻाल्हायो था सर जी मूं तव्हांजी एडवरटाइज़िमेंट ॾिठी हुई न्यूस पेपर में मिठाई लाइ मूंखे मुंहिंजे मूंखे एक्चुल में मुंहिंजे घरु पार्टी रखी आहे त उन लाइ ऑडर बुक कराइणो हो मूंखे हिन में सम्झि में थो अचे हिकु त काजू कतिरी रसमलाई रसगुल्ला ॿियो तव्हां वटि ॿारनि में छा चा वैराएटी आहे नंढे ॿारनि लाइ बराबरि

ॿियो त मूं चयो त मन पंहिजे सम्झि लाइ के मिठाई मूं जेकी तव्हांखे चई काजू कतिरी ऐं हो रस्सगुल्ला न हीअ कहिड़ी रेंज में पवंदी पाण खे बराबरि

हा हा हा

हा हा

त हीअ ऑडर ऑडर पाणि घणां ॾींहं पहिरियों तव्हांखे ॾियूं त तव्हां करे सघो ईअं

ऐं ॾिसां सवलो तव्हां एक्चुली सौ माण्हुनि जो असांखे ऑडर बुक कयां हा तव्हां उतां खां हा त कल्ह आउं रुबरू अचां थो तव्हांजे हितां ठीकु आहे हा ठीकु आहे जय झूलेलाल